हलो

हा जी ॿुधायो जी ओके विड़िया आहिनि अछा अछा न बिल्कुलु ठीकु आहे हा जी हा जी बिल्कुलु तव्हांजी कंप्लेन दर्जु थींदी पर हिकु ॿ ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां तव्हांखां पुछंदुसि त मूंखे उनजो सही सही जवाबु ॾिजो इहे माण्हू पहिरीं त केरु हुआ किथां जा आहिनि तव्हांजी सुञाणप आहे उन्हनि सां गॾु तव्हां कॾहिं ॾिठो आहे अछा त जंहिंखे तव्हां सुञाणो उहो माण्हू व्यवहार में कीअं आहे सुठो हलंदो आहे की उहो झॻड़ालू ई आहे

हे कुझु ॻाल्हि तव्हांखे हुन ॿुधाई आहे की हिन ॻाल्हि ते मुंहिंजी मारपीट थी मां हुनखां पैसा वरिता या हुनखे परेशान कयो अछा त हींअर उहो माण्हू जेको आहे तव्हांजी सुञाणप वारो उहो उते ई आहे की हुनखे हॉस्पीटल वठी विया आहिनि अछा ठीकु आहे मां मुंहिंजे माण्हुनि खे मोकिलींदुसि हींअर ऐं उहे उहे बि इन ई तरीक़े सां तव्हांखां पुछा कंदा तव्हांखां गॾु जेके बि हुते जेंट्स बीठा हुआ जिनि झॻड़ो ॾिठो त उहे सुठी तरह सां उनखे सचु सचु ॿुधाइजो की हीअ हीअ ॻाल्हि थी ऐं जंहिं तव्हांजो नुक़सानु कयो आहे त उनजो अगरि फ़ोटो ठाराहियां त उहो फ़ोटो ठाराहे ॾींदा मूंखे तव्हां स्कैच आर्टिस्ट खां त उ उन माण्हूअ जी जी जी जंहिं सुञातल खे ख़बरु हूंदी उहो पाण ई ॿुधाए छॾींदो एड्रेस जे न आहे त पोइ उन फ़ोटो जे ज़रिये उन माण्हूअ खे ॻोल्हाए ऐं तव्हांजो जेको बि नुक़सानु थियो आहे हुनजी भरपाई बि उनखां कराईंदासीं ऐं कहिड़ी ॻाल्हि ते झॻड़ो थियो आहे त उहे ॻाल्हियुनि जो सॉल्यूशन कढंदासीं ऐं उनखे निपटाईंदासीं त तव्हां चिंता न कजो थोरी देर में ई मुंहिंजा माण्हू पहुचंदा ऐं तव्हां पोइ उन्हनि खे सभु ॿुधाइजो ठीकु आहे ओके हूं हूं जी ओके